हम अहाँ लोकके एकटा अनुभव दै छी जे जेना पहिने छलै महामारी बड होइ छलैया घरक घर सुन्न भऽ जाइ छलै बड़ा से तकलीफ होइ छलै कऽ बुखार लगै छलै जर लगै छलै नाना प्रकारक बीमारी छलैया अहाँके मलेरिया धऽ लै छलैया आ ओकरा कोनो उठबाक कोशिश नहि रहै छलै ओकरा कोनो तरहक नहि छलै सरकार एहि तरहक व्यवस्था केलनि जे आब मलेरियाके जड़िसँ उखाइर देलनि या नाना प्रकारक ब्याधिके जड़िसँ उखारि देलखिन एहि दुआरे जे पहिने जेना अखन करोना आयल छल वर्तमान समयमे एहिमे लोकसब से घरसँ निकलै नहि छलै एक दोसरसँ सम्पर्क नहि करै छलै गप नहि करै छलै गाड़ी घोड़ामे बैसऽ नहि दै छलै गाड़ी घोड़ा बन्द भऽ गेल छलै सड़कमे ककरो केओ देखै छलै तऽ टोकै नहि छलै अपन परिचित रहैत परन्तु सरकारक एहन व्यवस्था भेलै ई जे किछूए दिनमे ओकरा समान कऽ गेलैया आ ओ नाना प्रकारक दबाइ निकालिके सरकार एकरा दमन कऽ देलकै आ ओ बिलीन भऽ गेलै आब कोनो तरहक ओकर शंका समाधान नहि छै डर लोक निधोकसँ गाड़ीमे चढ़ैया निधोकसँ चलैया आ निरोगसँ सबसँ गप करैया कोनो भय भू नहि छै एहि तरहक सरकारक व्यवस्था छै बहुत तरहक मदद कयल गेलै सरकारके तरफसँ लोक ओहि संजममे रहलै सरकार तत्परता देखा कऽ आ नाना प्रकारक पूर्ण बीमारिये छलै पूर्णमे तकरो सङ्गे ई जे वर्तमानमे अखन आयल छल महामारी तकरा सरकार समाधान से सरल रुपे कऽ देलैन आ सभ आनन्द अइछ